جی ہاں ہمارا ایک دوستوں کا ایک گروپ ہے اور ہم صبح صبح روزانہ دوڑنے جاتے ہیں اور پہلے سے ہی دوڑتے ہیں اب بھی دوڑتے ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے دوڑنے میں بہت اچھا لگتا ہے اس سے صحت بھی اچھی رہتی ہے اور سانس نہیں پھولتا یہ بہت اچھی چیز ہے صحت کے لیے دوڑنا سب سے بہتر اور سب سے اچھی ورزش ہے یہ دوڑنے کے لیے کیونکہ اس میں سانس ہماری بڑھتی ہے جیسے ہمیں کہیں دوڑنا پڑ جائے یا کہی ہمیں ٹرین پکڑنی ہے یا ہمیں کوئی گاڑی پکڑنی ہے اس طرح ہمیں کوئی بائی چانس بہت سارے ایسے موقعے آ جاتے ہیں کہ ہمیں دوڑنا پڑ جائے تو ہم اس میں اچھی طریقے سے دوڑ سکتے ہیں اور ٹرین پکڑ سکتے ہیں بلکہ ایک بار میری ٹرین مس ہونے والی تھی تو میں کافی دور تھا ٹرین سے اور میں تو روزانہ رن رننگ کرنے والا ہوں روزانہ دوڑنے والا ہوں تو میں نے خوب دوڑ لگائی اور میں نے ٹرین پکڑ لی مجھے اس کا بہت فائدہ ہوا دوڑنے کا مجھے بہت اچھا لگا اس دن کہ مجھے کتنا فائدہ ہوا دوڑنے کا ماشااللہ